सोरहं मई उणिवीह सौ सतानवे ॾई सेंप्टेंबर उणिवीह सौ सतानवे पंज मार्च ॿ हज़ार चारि वीह जुलाए ॿ हज़ार वीह उणिवीह मार्च ॿ हज़ार ॿावीह